नमस्ते मैम हमारे होटल में रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है जी हमारे पास बहुत प्रकार के भोजन हैं एवं नाश्ता है आप जो खाना चाहेंगी आपको मेन्यू बता रहें हैं आप जो बताइएगा क्या चाहिए आपको जी जी मटर पनीर है और पालक पनीर है शाही पनीर है जो है नान रोटी है एंड रोटी है सिंपल है ज़ीरा राइस चावल है गुलाब जामुन है और रसगुल्ला है और भी सब हैं जो है कि खाना में ये है और भोजन में भोजन में रहा जी वही पालक पनीर और जो है रोटी जो है है दो सौ रुपये प्लेट है और बटर पनीर और चावल और दो नान रोटी तीन सौ रुपये प्लेट है और जो है कि उसके बाद अगर पूरी आपको खाना चाहिए बटर पनीर पालक पनीर और जो है कि मटर पनीर चावल और गुलाब जामुन अगर पूरा भोजन आपको फुल प्लेट चाहिए तो इसका दाम पंद्रह सौ रुपये है और नाश्ते में जो है मैम जी जी मैम महँगे नहीं है मैम सब देख मिलता है ना इतने कस्टमर जो है कि हैं हमारे वर्कर हैं होटल में इतने दिन बात अगर कम नहीं मिलेगा उनको सैलरी भी देना होता है मैम तो सब उसमें अडजेस्टमेंट करके देना पड़ता है सो और नाश्ता में भी है चाय है कॉफी है जी ब्रेड है ब्रेड मक्खन है चाय है कॉफी है स्नैक्स हैं और भी जो है अगर आपको चाहे समोसा है समोसे हैं बीस रुपये प्लेट समोसे हैं यस मैम और चालीस पचास रुपये प्लेट जो है आपके चाट हैं टमाटो चाट जी मैम छोला समोसा है पच्चीस रुपये

जी मैम जी जी जी मैम जी मैम बिल्कुल जी ठीक ठीक आपको हाफ़ प्लेट चाहिए या फ़ुल प्लेट चाहिए आपको जी जी ठीक बिल्कुल दे देंगे बोल रहें आपको भी हाफ़ प्लेट चाहिए या फ़ुल प्लेट चाहिए अच्छा फ़ुल चाहिए जी ठीक है आपको फ़ुल दे रहें हैं और नाश्ते में कुछ चाहिए आपको जी बिल्कुल

जी जी बिल्कुल और डोसा डोसा कौन सा चाहिए आपको पेपर डोसा चाहिए या आलू डोसा चाहिए अच्छा स्पेसल चाहिए आपको मसाला डोसा चाहिए शुद्ध घी वाला जी जी ठीक है आपका जो है आपको ऑर्डर जो है कन्फर्म हो गया है मैम जी बिल्कुल चौमीन भी मिल जाएगा और कुछ मैम पिज्जा उज्जा बर्गर उर्गर चाहिए जी जी जी ममोज़ है ठीक ठीक सो है मैम जी आपको आधे घंटे के अंदर आपको यहाँ पहुँचा दिया जाएगा ठीक है मैम नमस्ते मैम धन्यवाद